मां सरकारी इस्पतालुनि जे बारे में चङी तरह ॼाणंदी आहियां छो जो हिक सरकारी इस्पतालि असांजे घर जे तमामु वेझो ई आहे मां हिकु दफ़ो हुते वेई हुअसि मुंहिंजी मम्मी जी ॾाढी तबियत ख़राबु थी पेई हुई त मां हुनखे जि जेतिरो जल्दी थिए इलाज लाइ हुनखे वठी पे वियमि पर हुते लाइनूं लॻियूं पेयूं हुयूं सभु मरीजनि जूं ऐं हुते जेको ॿाहिरि बीठो हुओ माण्हू जेको हिकु हिकु करे सभिनी खे मोकिले पियो त उहो बि दि रिश्वत पियो वठे यानि हुनखे कुझु पैसा हुनखे ॾे त हू असांखे जल्दी वञणु ॾींदो मां हुनखे ॾाढो ई चयो त मुंहिंजी मम्मीअ जी तबियत तमामु ख़राबु आहे इनकरे मूंखे जेतिरो जल्दी मोकिलींदा त सुठो थींदो पर उहो मुंहिंजी ॻाल्हि न पेई मञे पोइ हिकु डाक्टर आयो उहो हिकु भॻवान जे रूप में मूंखे मिलियो जंहिंखे मां पंहिंजी ॻाल्हि चई त हुन मुंहिंजी मम्मीअ खे जल्दी ॾिठो ऐं हुनजो इलाजु शुरू करे छॾियई